हेलो हाँ हम ठीक हैं अपना बताइए हाँ उसी के लिए जाएँगे कोई मन्दिर उन्दिर है जाएँगे बोलबम का मन्दिर जाएँगे तो कितना भाड़ा है

चिड़ियाघर है उधर चिड़ियाँ का घर चिड़ियाघर पास जाना है हाँ हाँ दुर्गा मन्दिर है उधर

सिंहेश्वर मन्दिर जाना है

ठीक है जाएँगे भाड़ा कितना है गाड़ी का उधर नहीं है जाएँगे घूमने तो जाएँगे घूमने तो देख लेंगे ना घूम फिर कर पार्क भी देख लेंगे घूम फिर कर हाँ हाँ जाएँगे खाएँ खाना खाएँगे नाश्ता खाएँगे होटल में घूम उम दुकान जाएँगे खरीदारी करना है कुछ कपड़ा खरीदेंगे बर्तन भी खरीदेंगे

मेकअप का सामान भी खरीदेंगे घू घूमेंगे फिरेंगे जो रोज़ कितना दो रोज़ लगेगा तीन रोज़ लगे घूमना है ठीक है रखिए तब